ना नाखौ मानो गुरना जानो नांगौ जोङो निजै निजैनो गुरनानै जायाब्ला रावबो नोंनो होफैया आरो ना गुरनानै जानायानो जाबाय नोंनि खामानि जेन'बा गथ' गथायनोबो जाहोनांगोन आरो नोंबो मोनजागोन बिमा बिफानोबो होनो नांगोन रायजा होनजाब्लाबो नों गुरहैथारनांगोन आरो नोंसो मोनजागोन रावबो मोनजाया आरो न'खरानो मोनजाजोबगोन आरो गासैबो इनि थाखै बे मानसिफोरा रेडि जानानै गावबा गाव गुरनानै जानो नांगौ आरो जेखाइ खबाइजो नाखो गुरहैनांगो जेखाइखो लादो बाननानै लां बानना लांनानै नों ना गुरहैदो जब' जब' गासोमलायनानै गुरनो नांगो जान्जियाव खबाइखो खानो नांबाय गुरबाय इनिफ्राय नाया जेनेबा जेखाइनिफ्राय लखबनानै खबाइआव दोननांगौ इनो आरो इसोरनि खामानिया हिनजावफोरनिया बयबो गुरनानै जानो नांगौ मानो गुरालाबानो थानो नाङा नाजोंबो मोनसे उपकारि दङ बुहुद मानसियानो नाजोबो थाङो दाना इबायदि गुरनाय गुरै गुरै जानो नांगौ आरो गावनि गाव गुरनानै लाबोनानै जाफै जों इखो मोजां मोनो आरो जोंबो बिबायदि गुरना लाबोयै लाबोयै जानायखो जोंबो मोजां मोनो इखिनियानो आंनि बुंनाया